हैलो हां जी में केह् करै दे तुस अड़ो में न पिछले बारी न साह्ड़ी मंगोआई इक ते अच्छी निकली साह्ड़ी आनलाइन च ते ओह् शैल निकली ते फ्लिप कार्ट च नोहाई ते शैल निकली ते बड़ी गै शैल निकली सारे आक्खन लगे तू कुत्थूं लैत्ती कुत्थूं लैत्ती में आखेआ में मोवाइल च कीती बिंद ह ते जित्थै औंदे न फ्लिप कार्ट होई गे मैंतरा होई गेइयां मैंतरे च बी नोहाइयां पर मै फ्लिप कार्ट च नोहाई पर मेरी साह्ड़ी बड़ी गै शैल निकली जि'यां जि'यां धोआं उ'आं उ'आं उघड़दी ते मिगी मेरे कोल इक ब्याह् जुड़े दा ते मेरे कोल लाने निं थी ते में चाहिदी ते फ्ही मिगी मेरिया स्हेलिया आखेआ न ओह्दे च कर बुक्क में मंगोआई व है बी सस्ती ते सस्ती ऐ ते कोई झुकदी निं ऐ खराब होई जंदी पर ओह् खराब गै निं होई ऐ कपड़ा गै बड़ा शैल निकलेआ रंग गै शैल था ते कपड़ा बी बड़ा शैल निकलेआ मर्जी आखदी होर नोहाचै ते सारियां स्हेलियां दिक्खी दिक्खियै आक्खा दियां शैल नोहाई बड़ी शैल स्हान्नूं बी नोहाई दे महैं तुस बी करो मोवाइल च फ्लिप कार्ट च ते तुस बी नोहाई लैओ पर शैल निकली कपड़ा बड़ा शैल निकलेआ जि'यां जि'यां धोवो कोई बुरी नेईं कोई फट्टी दी नेईं कोई इ'यां निं शैल बहुत शैल